جی ہاں میرے خیال میں اردو اور ہندی زبان کافی حد تک ایک جیسی ہے خاص طور پر بول چال میں دونوں زبان بر صغیر میں پیدا ہوئے اور عوامی سطح پر بہت سمجھی جاتی ہے یہ فرق صرف یہ ہے کہ اردو میں فارسی اور عربی کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں جبکہ ہندی میں سنسکرت کے الفاظ زیادہ ہوتے ہے لیکن عام لوگوں کے روزمرہ گفتگو میں یہ فرق بہت معمولی محسوس ہوتا ہے